डांस प्रोग्राममे अच्छा होइ छै डांस करयसँ स्वास्थ्य अच्छा रहै छै शरीर स्वस्थ रहै छै शरीरमे सुस्ती नहि आबै छै किछु महसूस नहि होइ छै कि सुस्तीपन कि हमरा शरीरमे ई होइ छै ओ होइ छै डांस करयसँ आदमीके शरीर चालू रहै छै तेजी रहै छै फुर्ती रहै छै सभकिछु एन एनर्जी नहि होइ छै कोइ चीजके कोइ चीजसँ किछु होइ नहि छै डांसपर हमरा एस्कर एस्करसाइज भी होता है एक्सरसाइज भी होइ छै इसभ करै छै सभ डांस आओर एक्स एक्सरसाइजमे कोइ अन्तर नहि छै सभकिछु होइ छै एहीसँ आदमी स्वस्थ रहै छै डांसमे भी इधर उधर होइ छै हाथ पैर झाड़ल जाइ छै आओर एक्सरसाइजमे भी हाथ पैर झाड़ल जाइ छै सभकिछु होइ छै एहिसँ आदमी स्वस्थ रहै छै कोइ शरीरमे कोइ कष्ट नहि होइ छै सुस्तीपन नहि धरै छै नहि आबै छै सुस्तीपन नहि होइ छै सभकिछु यही सभ होइ छै आओर की डांस नृत्य डांसमे आदमीके पूरा माइण्ड भी चालू रहै छै सभकेँ अच्छा लागै छै देखयमे भी करयमे भी बहुत आदमीसभ देखय लए भी जाइ रहै पहिले नृत्य डांस कि हमहूँ करबै हमहूँ जेबै तऽ हमहूँ करबै यही सभ रहै छै आओर की डांस करयसँ शरीर स्वस्थ रहै छै डांस करयसँ हलका रहै छै मन सुस्त रहै नहि होइ छै हाथ पैर झाड़ल जाइ छै पैर झाड़ल जाइ छै डांस प्रोग्रामसँ सभचीजसँ डांससँ एक्सरसाइज भी भए जाइ छै आदमीके